बाड़ीमे अपन साग सब्जी अपन लगेलहुॅं ओहि पर की केलहुॅं बोरा बोरीमे माइट धए देलहुॅं कनि घरो पर लगाए देलहुॅं कनि पुथौर पर लगाए देलहुॅं सब्जी आर फड़ल अपन लतैर लतैरके फड़ल अपन बाल बच्चा खेलक गाछ वृक्ष अपन बाड़ीमे कतौ रहल कनि जगह तऽ कनि आमो आरके गाछ कनि लतामओके कनि सभ चीजके गाछ लगाए देलहुॅं कनि अपन बैगनो रोपि देलहुॅं कनि अल्लू सागो सब्जी रहल बाड़ी झाड़ीमे अपन लगाए देलहुॅं कनि गाछो वृक्ष लगाए देलहुॅं तऽ फड़ल तऽ बाल बच्चा अपन खेलक खुशी सऽ अपन कीनऽ नहि पड़ल तरकारियो आर अपन लगाए देलहुॅं पोठार पर लगाए देलहुॅं अथिमे बोरा बोरीमे कऽ ढाकन ढुकुनमे कऽ माइट धए देलहुॅं ओहिमे अपन लत्ती फत्ती लगाए देलहुॅं सजमैन कदीमा कनि सीमे कनि लगाए देलहुॅं सभ चीज फड़ल तऽ खुशी से बाल बच्चा खेलक कीनऽ नै पड़ल अपन नै तऽ कीनऽ पड़ै छेलै हेँ तऽ तकलीफ भए जाइ छेलै हेँ घरमे आ अपन रोपि दै छी तऽ बाल बच्चा सभ अपन खुशी से सभ खेलक अपन पैसा कनि बचत भेल सभटा सभ अपन लगाए देलहुॅं बाड़ी झाड़ीमे कनि आमो गाछ लगाए देलहुॅं कनि लतामोके गाछ लगाए देलहुॅं कनि सब्जियो लगाए देलहुॅं कनि अल्लूए रोइप देलहुॅं कनि कोबिये रोइप देलहुॅं कनि मूरै लगाए देलहुॅं सभ चीज लगाए देलहुॅं बाल बच्चा सभ खुशी से अपन फड़ल तऽ सभ चीज बाल बच्चा खेलक खुशी से अपन केलहुॅं कनि मेहनैते ने भेल कनि साग सब्जी अपना हाथक बढ़िऑं होइये आ किनुआ कनि खाद पानि परहक भेल अपना हाथक अपन कनि बढ़िऑं सब्जी भेल खेलक बाल बच्चा कनि अपोछके खाए गेल आ कीनैमे कनि नहि रहल पाइ कौड़ी तऽ छूछ रूख धियापुताके खाए पड़ल अपना रोपलहुॅं तऽ सभ चीज बाल बच्चा सभ अपन खुशी से खेलहुॅं अपन लगाए देलहुॅं कतौ कतौ धए देलहुॅं बाड़ियो झाड़ी गलियो कुच्चीमे अपन लगाए देलहुॅं कनि बोरा बोरीमे माइट धए देलहुॅं कतौ टाट फड़क डोरियो खसाए देलहुॅं कनि अपन अपन कतौ बाँस ताँस गारि देलहुॅं ओहो पर लतैरके अपन लत्ती लगाएके अपन फड़ल तऽ अपन बाल बच्चा खुशी से सभ खेलक आ नहि तऽ कीनऽ पड़ै छेलै हन आ नहि गरीबके जीवन छी अपन रोइप देलौँ तऽ बाल बच्चा खूब खुशी से खेलक सभ चीज